मुझे जानवर पालने से बहुत लगाव है मैंने बहुत तरह के जानवर पाल रखे जैसे मैंने कुत्ता पाल रखा है उसको मेरे को बहुत लगव है कुत्ता बहुत वफ़ादार रहता है और समय समय पर हमें उसको बराबर जो उनका पोष्टिक आहार हो वह देती हूँ उनके नहलाने का उनकी जो दवाई है इसका इंजेक्शन जो रहता है समय पर वो बराबर लगवाती हूँ बच्चों से समय पर दूर रखती हूँ ताकि बच्चों कोई बीमारी नहीं हो और जिस गाय पाल रखी है गाय का दूध हम में बहुत पौष्टिक रहता है फ़ायदा करता है गाय क्यों माता के रूप में पूजते हैं और भैंस भैंस का दूध भी बहुत फ़ायदा करता है भैंस के दूध से दम मिठाई बनती है घी भी बनता है और उसे किसानों को अपने को जो भी पलता उनको बहुत आय का स्रोत रहता है और गाय भी बहुत तरह की होती है आज कल गाय बहुत ज़्यादा ज़्यादा दूध देती बहुत तरह की नस्ल रहती है तो गाय को पालना बहुत अच्छा है और जैसे और भी पालतू पशु है जैसे तोता है कछुआ है खरगोश मछली यह भी इसमें घर में रौनक बनी रहती है और इससे कछुआ बच्चों को भी अच्छा लगता है और मधुमक्खी मधुमक्खी पालते हैं उससे क्या शहद मिलता है वह बहोत ओसडी के काम आता है और मैं उत्तरक पाल रखा हूँ उसको नाम भी दे रखा हूँ जानी नाम से पुकारते हैं हमारे घर में खरगोश है वह बराबर समय पर उसको जो भी देना हरी सब्जियाँ वे देते हैं गाजर और धनिया यह सब खाता है वह और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और ऐसे मैंने पाल रखा है घर में और तोता तोता भी है वह बहुत गर्म उसकी रौनक रहती आवाज़ आती है